جی ہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آج کل عام طور پر برقی موٹر یعنی الیکٹرانک موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جو نہایت مؤثر اور آسان طریقہ ہے اس کے لیے درج ذیل اشیاء کی ضرورت درپیش ہے برقی موٹر یہ عام طور پر سمرسیبل یا سینٹری فیوگل پمپ پر مشتمل ہوتا ہے پائپ جس کو پانی اوپر لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رسی یا لوہے کی چین موٹر کو کنویں میں اتارنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے بجلی کا کنیکشن سوئچ کے ساتھ یہ طریقہ کسانوں اور گھریلو استعمال کے لیے نہایت مؤثر کم وقت لینے والا اور آسان ہے